मायग्रेटरी बर्डस आसतात थंय तुका वेगळे वेगळे प्रकारचे पक्षी पळोवपाक मेळटा हय बर्ड सेंचुरी पळोवपा खातीर तुमकां कांय फी ना थंय पूण बर्ड सेंचुरी पळोवपा खातीर तुमकां बरें भितर म्हणजे आयलँडा वेल्यान ह्या बेटा वेल्यान तुमकां भरपूर चलचें पडटा आनी चलून फुडें गेल्या उपरांत तुमकां बर्डस जर दिसलीं जाल्यार तुमकां विडीयोग्राफी तुमी पिक्चर घेवं येता तुमी फोटो काडपाक शकता ताचे खातीर कांयच फी ना होय तुमकां हांगा चोडणा आयले उपरांत तुमकां भरपूर प्रकारची हागा घरगूती जेवणां जे गोंयचे तुमकां शीत कडी भाजी भाजलेले नुस्ते अशें तुमकां गोंयचे बरें वेग वेगळे जेवणाचे प्रकार पळोवपाक मेळटात आनी जर तर तुमकां चोडणा येवपाचें आसा जाल्यार रायबंदरच्यान फेरी घेवची पडटली आनी जर तर तुमकां दिवार येवपाचे आसा जाल्यार तुमकां ऑल्ड गोवा साकून फेरीबोट घेवची पडटली हां आं तुमकां जाय तशें करण दोनीय प्लेसी जितल्यो आपल्या म्हणजे बऱ्यो आसा तुमच्यानी आता आमचो दिवाडी दिवार आयलँडाचेर एक पोटेकार म्हूण एक आमचो कल्चरल प्रोग्राम जाता सो तो एक हेलोवीन कसो हेलोवीन जाणात न्ही तुमी हेलोवीन कशें आसता तें म्हणजे स्केरी कपडे म्हणजे अशें भयानक भयानक कपडे बी घालून जाता न्ही तशें ते कार्नीवाल जाल्या उपरांत कार्नीवाल जाल्या उपरांत रोखडोच तो आमचो दिवाडचो पोटेकार हो एक संस्कृतीक उपक्रम जाता ताचें नंतर आतां आमचो दिवाडी हे आसा होमखंड आसा होय तुमी केन्ना येवपाची म्हाका सांगात हांव तुमकां दोनीय आयलँडाचेर म्हणजे दोनीय बेटांचेर हांव तुमकां व्हरपाक शकतां आं ओके तुमकां बेजीकली आयलँड म्हणजे बेटूच पळोवपाक जाय न्ही आं बरें बरें हो म्हजो नंबर हो म्हजो फोन नंबर तुमी सांबाळून दवरात आनी तुमी आयले गोंयांत आयले उपरांत म्हाका आदले दिसा कळयात म्हणजे हांव तुमचे खातीर दुसरें दिसा जेवणाची वेवस्था वगैरे करपाक शकता बरें देव बरें करूं